سینٹرل دہلی میں جو مشکلات ہیں وہ زیادہ تر پانی کو لے کر ہیں آلودگی کو لے کر ہیں مالیات کی اتنی پریشانی نہیں ہیں پر انسانی صحت کی طرف کافی ترقی ہو رہی ہے کافی اچھا میدان جو ہے اس میں کامیابی حاصل کر رہا ہے اور ضلع میونسپیلٹیاں جو ہے مسلسل اپنے علاقے کی صفائی وغیرہ کرتی رہتی ہیں ہاں کوڑے دانوں کو دن میں کبھی زیادہ خالی نہیں کرتے صبح کے وقت میں ہی کافی چکر لگا لیتے ہیں اور مکمل کام کو انجام دے دیتے ہیں کافی اچھا صفائی کا کام چل رہا ہے